हाँ

अरे कह रहे थे कि बस इस्टैन्ड जो है वहाँ पर पंखा ओखा लग जाता थोड़ा सा बढ़ियाँ से झाड़ू बारू वाला झाड़ू ओरू लगा के तनिक सा साफ़ सुथरा करता हाँ बैठने हाँ हाँ हाँ वह सब होना चाहिए हाँ इस्टैंड में हाँ एक आध दो को पुलिस प्रशासन को रखा देना चाहिए ताकि अपना कोई तरह का जेबकतरा हो चाहे कोई चोरी चोरी ओरी हाँ हाँ यह सभी का हाँ हाँ तो यह सब होना चाहिए अपने यहाँ हाँ कहीं से भी मान लीजिए गाड़ी चलाकर आएँ बइठे तो थोड़ा सकून मिलना चाहिए पेर पौधा होना चाहिए बस इस्टैंड में हाँ हाँ यह सब होना चाहिए अपना ताकि दिक्कत न हो

हाँ बस इस्टैंड में पंखा लगवा देना चाहिए न अब इस्टैंड के अंदर तो उससे क्या होगा कि गर्मी के समय में आदमी को थोड़ा राहत मिलेगा पंखे से ताकि अपना सही रहेगा अपना कहीं से कोई ड्राइवर गाड़ी चला कर आया थोड़ा बैठ लिया क्योंकि ईंधन के पास बैठे बैठे शरीर हीट हो जाता है एसे ठीक रहेगा अपना यह पौधा दो चार को लेकर लगा दिया उसे अब उससे क्या होगा फिर पानी ओनी का जो है व्यवस्था हो जाए नल का एक ठंडा ठंडा बेचारे को घरा रख देना चाहिए ताकि पानी गर्मी के दिन में ठंडा रहे फिर वह तो उस समय अगर ठंड ठंड के महीना में थोड़ा ताज़ा पानी रहे ताकि गर्म गर्म निकलता है तो पिए पीकर अपना ओ काम चलाए समझ गए तो ऐसा होना चाहिए बस बस इस्टैंड में डेवलामेंट होना चाहिए ताकि परेशानी यात्री को भी न हो ड्राइवर को भी न हो और वहाँ पर कोई तरह के बिजली विजली पूरा लगा देना चाहिए बल्फ ओल्फ ताकि रात बियार हो गया तो उसको डर न लगे या यह यह सब होना चाहिए काम ओम ताकि वह यही है और क्या कहें होगा काम तो होना ही है बस डेवलपमेंट में होगा आज नहीं कल तो होगा ही हो रहा है धीरे धीरे और जगह हुआ है यहाँ पर भी होगा आते आते समय लग रहा है हो जाएगा काम हाँ हाँ मने न होगा काम अपने इस्ट्रीट लाइट लगा दे बस के वह इस्टैंड पर ताकि रात में दिखे आदमी डर न लगे आने जाने में चलिए देखते हैं क्या होता है आगे समझ गए ठीक है